गेहूँ होता है बैसाख में कटता है कार्तिक माह आलू होता है आलू रोपने के बाद पंद्रह बीस दिन के बाद मकई तोड़ा जाता है पानी को आशा तकते हैं धान रोपा जाता है तो पानी को आशा तक जब पानी नहीं होता है तो पानी का साधन करते हैं अलग से पानी पटाना पड़ता है धान कटता है तो फिर मूँग होता है मूँग होने के बाद तिल भी हो जाता है उसके बाद तैयार भी होता है केरा गोहूँ भी होता है जानेल भी होता है माल खाने के लिए जिसे भी रोपा जाता है केशारी भी होता है और तिल होता है

सब्ज़ियों की खेती होता है उसपर सिंग भी रोपना पड़ होता है परवल भी रोपना पड़ता है फिर करेल भी रोपना पड़ता है और खेती होता है